ہیلو جی آپ براڈ بینڈ کمپنی سے بات کر رہے ہیں جی دراصل مجھے جو ڈیٹا سروسز آپ نے دے رکھی ہیں وہ میرے لیے کافی نہیں ہے میرے اخرآجاد زیادہ ہو گئے ہیں اور میں ان کی کنزیومٹی بڑھا دی بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے کنزیووممیبل نہیں ہے اور مجھے زیادہ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو لہٰذا میں اس کے بارے میں تحقیق کی ہے آن لائن اور آپ کے سروسز کے بارے میں مجھے پتاہ چلا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو سروس ہے اس میں آپ کتنے کتنا ڈیٹا جو ہے آپ فراہم کر سکتے ہیں میرے پاس جو منصوبہ ہے اس میں بھی دو سو جی بی کا جو ڈیٹا ہے وہ مجھے مل رہا ہے لیکن آپ مجھے اس سے زیادہ چاہیے تو آپ کتنا کر سکتے ہیں اور اس کی نارمنل پرائسز کیا ہیں اس کے بارے میں مجھے بتا دیجے